योगा करलासे इएह होइ छै कि मतलब कोइ बेमार जल्दी नहि पड़ै छिकै आओर खून मतलब नॉरमल रहै छिकै या मतलब बोखारके मतलब कोइ तरहके बेमारी मतलब योगा करलासे अइसन अथी छै कि कोइ तरहके बेमारी नहि होइ छै आओर ई बा बात मतलब हम सभके बोलै छिए कि मतलब योगा करैले हम भी करै छिए योगा अइसन नहि छै कि नहि छिए करै छिए हम भी करै छिए बहिनके भी बोलै छिए योगा करही स्वास्थ्य बढ़िआँ रहतौ शरीर बढ़िआँ रहतौ आओर बोखार नहि लागतौ तबिअत खराब नहि होतौ योगा करलासे बहुत फायदा हिके इसीलिए हम घरमे जतेक आदमी छै ने सभके कहै छिए कि योगा करल करही आओर मतलब मतलब एक किलोमीटर या दू किलोमीटर कहै छिए घुमैले सुबहके टाइम कहै छिए घुमैले आओर मम्मी हमर छिकै ने ओकरो कहै छिए हम घुमैले ओकरो तबिअत खराब रहै ने तऽ हम बोललिए कि जे योगा करही या तनि किछु देरके लिए चलही फिरही आओर सभके मतलब जे छै हम समझाबै छिए कि योगा करल करही योगा फायदा ई छिकै कि तोरा खूनमे मतलब अथी रहै छै पानीके अथी रहै छिकै मतलब मतलब अइसन कि योगामे छै कि बोखार नहि लगै छै बोखार नहि लगै छै तबिअत खराब नहि होइ छै खूनके मतलब नल चलैत रहै छिकै मतलब हाथ गोड़ मतलब जइसेकि जे पूरा छै आदमी शरीर मतलब चालू रहै छिकै कोइ तरहके जल्दी बेमारी नहि उपर आबै छै ओहि इसीलिए योगा करैके चाही इएह हमे सभसे कहै छिए कि योगा करल करहऽ तोँ योगा करलासे बहुत फायदा होइ छै आओर हमे तऽ करबे करै छिए लेकिन तोहरो कहै छिअऽ कि करहो इएहसब मतलब कहै छिए कि करैले हमरा घरमे तऽ सभ करै छिए आओर बाँकिओके कहै छिए हमे करैले योगा योगा करलासे बहुत फायदा होइ छै